मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली का जाल ले जाते हैं ढंग से उसमें डालते हैं फँसाते हैं उसको उसको रोटी देकर दाना डाल कर फँसाते हैं उसमें मछली को मछली को लोग बहुत उपाय सब लेकर उसमें दाना डाल देता है रोटी डाल देता है बंशी बना बना कर फँसाता है उसको मछली निकाल कर उसको खाता है रोज़गार करता है जुगाड़ करता है मछली के तो मछली पालन बहुत होती है सब लोग घरे में करते हैं मछली पालन दिन भर जाल लगा कर छोड़ देते थे उसको उसमें दाना लाते थे खूब बहुत महंगा उसको दाना डाल कर रात को छोड़ देते थे पानी उसको साफ करते थे पानी डालते थे मछली बहुत आमदनी है मछली को लोग को बहुत होता है मछली से बहुत डॉक्टर कहता है हमें खाना चाहिये सभी लोगों को मछली